ہاں میں بچپن میں بلندیوں سے ڈرتا تھا اور میں بلندیوں پہ چڑھنے سے بھی ڈرتا تھا اور میں اس چیز کا بچپن میں ہی جب میں گیارہ سال کا تھا اس کا تجربہ کر چکا ہوں اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے گاؤں کے علاقے میں ایک پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور وہ پہاڑ لگ بھگ پانچ سو میٹر اونچائی کی تھی جب میں اس میں چڑھ رہا تھا تو جب میں آدھا پہاڑ چڑھ لیا تو میں ایک بار نیچے کی طرف دیکھا تو میں اچانک اتنا ڈر گیا اور میں ڈر کے وجہ سے کانپنے لگا تو پھر میرے میں جیسے نیچے دیکھا تو مجھے اپنے آس پاس صرف کھائی ہی کھائی دکھائی دیے اور میں ڈر گیا اور میں سوچنے لگا کہ اب میں اس میں گر جاؤں گا تو اس وقت میں اپنے ڈر کو قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو میں سمجھایا کہ تم ایک پہاڑ پہ چڑھنے سے ڈرتے ہو ایک مرد دنیا کے ہر مشکل اور تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور یہ تو پہاڑ اتنی کم اونچائی ہے اس کی اس میں چڑھنے سے کیا ڈرنا تم تو ایک بہادر مرد ہو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح میں اپنے آپ کو ڈر سے قابو دلایا اور میں اس پہاڑ کے اونچائی تک چڑھا اور وہاں چڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے اپنے ڈر سے قابو اپنے ڈر سے فتح فتح پا گیا اور آج مجھے کوئی اونچائی چڑھنے میں کسی طرح کے ڈر اور تکلیف کا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اس سے قابو پا لیا ہے